दङ दंनायाथ' बिराद दङ किन्तु माखौ रायज्लायनांगौ बुं मबे मोनसे टपिकखौ गथ'फोरालाय बिराद बादुला दङ दंनायालाय बिराद दुस्त' खालामथारो औ गैयि जालांबाय माबाफोर खालामनो हागोन नामा नोङो मा एवारनेस प्रग्राम खालामो

दङ दंनायालाय मानि लिस्ट नांगौ गथ'फोरनि एवारनेस प्रग्रामनि थाखाय गथ'फोरखौ जाहोगोन ना जाहोया गथ'फोरखौ एवारनेस प्रग्रामाव जाहोगोन ना जाहोया

अ ओमफ्राय नोंसोरनियावलाय बे एवारनेस प्रग्रामा जाखांबाय ना जागायाखै नंगौ नामा देह बिदिबालाय बाय